हमर नाम आशुतोष मिश्रा छै हम पूर्णियाके निवासी छी हम एखन दू दिन पहिले ऑर्डर कयले छी ट्रिमर ग्रूमिङ्ग प्रोडक्ट छै रिजर्व भी कयले छी आ रेजर अयलै बाय वन गेट वन फ्री छलै ओकरामे एकटा रेजर के पैसा लेलै दूटा हमरा आकऽ पहुँचैले रेजर कऽ डिजाइन तऽ बड नीक छलै बड निमन छलै देखैमे भी बढ़िया दाम भी पूरा किफायती आब एकरा हम अहाँके निगेटिव एक्सपीरियन्स बताबै छी रेजर तऽ बड्ड नीक अयलै बट ओकरामे कि छै ब्लेड के धार बढ़िया नै छै हमर दाढ़ी बढ़िया से नै कटै छै थोड़ा सा इधर उधर कयलू तऽ हमर दाढ़ीकऽ बाल कटि गेलै कही छिला गेलै हमरा तऽ ऊ हमरा बढ़िया नीक नै लगै छै थोड़ा हेल्थ इश्यू होइ जाइ छै ओकरामे इञ्जर्ड भऽ जाइ छियै हम